ہم اپنے لکھنے کے عمل کو زیادہ اچھے طریقہ سے سمجھا سکتے ہیں لکھنے سے پہلے ان کا مسودہ تیار کرنا بہت ضروری چیز ہے لازمی سی بات ہے کوئی بھی چیز پہلے لکھی جاتی ہے پھر اسے اس کے بعد اس کو سمجھائی جاتی ہے خاص طور پہ ان کا مسودہ ایک تیار کیا جاتا ہے کہ نظر ثانی کی جاتی ہیں انہیں کے ذریعے سے ہی ہم اپنے آپ کو ثابت کر پاتے ہیں ان مسودہ کے بارے میں ہی ہم زیادہ اچھی طریقہ سے سمجھا سکتے ہیں لکھتے وقت ہم کو کافی کٹھنائی دقت ہوتی ہیں جن جنہیں دور کرنے کے لیے ہمیں ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے اس کے ذریعے سے ہی ہم زیادہ اچھی طریقہ سے سمجھ سمجھا پاتے ہیں اپنے آپ کو ان کے ذریعے سے ہی ہم آگے کی اور بڑھتے ہیں ہمیں ان کا ان کی بارے میں سب بات سمجھ لینی چاہیے ہمارے لکھنے کے عمل سے پہلے ان کا ایک مسودہ ہونا چاہیے اور مسودہ کو سمجھنی چاہیے مسودہ کے ذریعے سے ہی ہمیں آگے کی اور بڑھنا چاہیے ہم ہماری تصاویر اور کئی طرح کی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہی ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آتی ہے اور وہ باتیں ہمیں سمجھانے اور اس کو آگے بڑھانی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہی ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آتی ہے اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی کام ہمیں کرنے سے پہلے ان کا ایک مسودہ ایک تیار کی جاتی ہے وہ مسودہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے کہ ہمارے زندگی میں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں سمجھاتی ایک مسودہ بنانا بہت ہی ضروری چیز ہے خاص طور پہ لکھتے وقت لکھنے لکھ کر ہم اس مسودہ کا سمجھ سکتے ہیں پھر اسی بات کو ہم اپنے الفاظ میں بیاں کر سکتے ہیں ایک مسودہ بنانا اچھی بات ہے انہیں کے ذریعے سے ہم بہت کچھ ثابت کر سکتے ہیں خاص طور پہ ہم سبھی کو ان باتوں پہ دھیان دینی چاہیے اور سمجھنی چاہیے ہماری سکچھا میں اس کا بہت ہی زیادہ مہتو ہے ان کے ذریعے سے ہی ہم زیادہ اچھی طریقے سے ری ایکٹ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اور ان کے ذریعے سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنی چاہیے اور ان سبھی چیزوں کو سمجھنی چاہیے